मध्य प्रदेश में जलवायु की के तापमान तो अभी ऐसा है कि सुबह का मौसम सही रहता है दिन में कभी बदली छाई है तो कभी धूप बहुत तेज़ निकलती है आज का मौसम है आज के मौसम में दिनांक नौ एक दो हज़ार चौबीस आज जो है मदली छाई हुई है ना तेज़ धूप है ना कुछ है और घूमने का सही समय तो शाम को सात के बाद यहाँ मगर ठंडी भी बहुत तेज़ है तो ठंड के माध्यम से बहुत से लोग है जो घर में ही रहते हैं घर में से निकलते नहीं है ठंडी के माध्यम से अभी कोई भी घर से नहीं निकर रहा सब अपने काम में घर में बीजी हैं कोई घर से भी बाहर निकलना भी पसंद नहीं कर रहा है कि क्योंकि ठंड बहुत है मध्य प्रदेश में ठंड अभी बहुत है जिसके माध्यम से लोग घर से नहीं निकल रहें सभी अपने घर में रहना पसंद कर रहें कि कोई सोच रहा है कि ठंड है अभी नहीं निकलते हैं सुबह निकल जाते हैं दिन में बैठ जाते हैं और उसी माध्यम से कोई घर से नहीं निकल रहा है अभी घूमने का सही समय तापमान तो शाम को सही है ठंड बहुत है पर